تلنگانہ سرکار نے ستاون سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو ازرا پینسن کی پالیسی نکالی ہے جس سے ستاون سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو مہینہ دو ہزار سولہ روپئے کی پینسن مل رہی ہے جس سے عمر درا دراز لوگوں کو ایک طرح سے زندگی گزارنے میں مدد مل رہی ہے اسی طرح تلنگانہ سرکار نے شادی مبارک اسکیم نکالی ہے جس سے لڑکی والوں کو اسّی ہزار سے ایک لاکھ بیس ہزار تک روپئے مل رہے ہیں